हाँ सर नमस्कार सर हमारे बच्चों का एडमिशन कराना है आपके स्कूल में तीन बच्चों का एडमिसन कराना है अरे बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं जी देख लीजिए हाँ तो ठीक है बच्चों का इंटरव्यू ले लीजिए देखिए किस क्लास में पढ़ने के लिए वैसे बच्चे पढ़ने में तो ठीक ठाक हैं हाँ और आप ये सब अच्छी अब इससे अच्छी तो वो लोग अच्छी स्कूल में ही पढ़ रहें थे अब वह दूर पड़ रहा था इस लिए हम को जाने आने जाने में दिक्कत हो रही थी हाँ तो आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएँ हैं कितने कमरे हैं आपके स्कूल में कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं खेलने के लिए फील्ड है कि नहीं है

और स्कूल में दाई हैं और जैसे और बच

ठीक है तो फिर आपके इस्कूल की फीस और एडमिसन फीस बता दीजिए

हाँ तो तीन बच तीन बच्चे हैं तीन तो एक बच्चे का फीस तो माफ़ रहता है और ठीक है सो तो दिख रहा है फिर और बच्चों को जैसे घर से आने में दूर पड़ रहा है तो उसके लिए गाड़ी ठीक है सर तीन देख लीजिए तीन तीन बच्चे हैं हिसाब से अपना ज़्यादा करता ठीक है तो फिर तीनों बच्चों का फॉर्म भर दीजिए हम भर दे रहें हैं